केशके देखभालके लिए हमारे ग्रामके लोग द्वारा करल जाए छै केशके देखभालके लिए आँवला रीठा लगाएल जाए छै मेहँदी आमतौर पर लगाएल जाए छै जकरासँ बाल टूटे नहि आँवला मतलब खाएल जाय छै त्वचाके ग्लोके लिए एकदम मतलब अच्छे से त्वचा आओर केशके देखभालके लिए त्वचाके लिए बेसन आओर छालीके प्रयोग करल जाय छै जकरासँ त्वचा चमकदार बनय छै एकदम फेस पे एकदम चमक आबय छै ग्लो आबय छै आओर केशके देखभालके लिए बालमे शैम्पू आँवला रीठा सबके प्रयोग करए छै मेहँदीके प्रयोग करय छै जकरासँ बाल झरनाइ कम करए छै टूटनाइ कम होइ छै ओकर देखभालके लिए गाँवमे आओर घरेलु उपाए यही छै कि हमारे घरके हमारे यहाँ आँवला रीठाके यूज़ बालों पे जादा करल जाइ छै आमतौर पे हमारे यहाँ बालो पे जादा यूज आँवला रीठा ही जादा करल जाइ छै जकरासँ बाल घना होइ छै बालमे वृद्धि होइ छै बाल टूटनाइ रुकए छै